हमारे यहाँ जंत बकरी है उसी की सेवा में सब लगे रहते हैं सास ससुर जेठानी और जेठानी की लड़की लड़का सब लोग लगे रहते हैं उसी की सेवा में अब क्या करें उसको नहीं खिलाएंगे तो उसको दूध कैसे आएगा ससुर भी लेके जाते हैं चराने फिर खरी भूसा खेत में का घास सब कुछ मतलब उसी को खिलाया जाता है दूध ताकि दे फिर भी बच्चे हैं छोटे छोटे दूध नहीं होगा तो वो लोग कैसे रहेंगे बड़े लोग हैं तो नहीं कितना मोल दूध आएगा इसलिए घर पे ही मतलब दूध आएगा ना बकरी का दूध बहुत फायदा करता है इसीलिए बकरी ही है उसको उसी की सेवा पानी में लगे रहते हैं हम लोग सब लोग ठीक है